आमचे पयलीं कोंकणी भास ही शुध्द भास आसली तातूंत सुरवातेक पोर्तुगीज आमचेर जेन्ना राज्य करी गोंयचेर तेन्ना ते पोर्तुगीज उतरांचो प्रभाव दिसतालो आनी आजुनूय आसा थोडे थोडे उतरां जशें मॅज कदेल जनेल ते आमी जी पोर्तुगीज उतरांचो प्रभाव आमकां दिश्टी पडटा जे आमी आजुनूय वापरतात मागीर आतां म्हणल्यार जसो वेळ बदल्लो तसो तसो भाशेनूय भाशेनूय प्रभाव जायत आयलो आतांची भुरगीं सिनेमाचो मोठो प्रभाव दिसता तर सिनेमा हिंदीन आसता तर आमच्या भुरग्यांक आतां हिंदी भाशेन हिंदी प्रयोग करता चडान चड प्रयोग करता तशेंच सोशल मिडीयाचेर रिल्स करून करून तांकां ते हिंदी भाशेचो चड उपयोग जाल्लो दिश्टी पडटा आनी तशेंच ताजे बरोबर इंग्लिशूय हो प्रभाव आमकां चड प्रमाणांत दिसता खंयचेय बारीक बारीक शब्द उपयोग करपाक आमी इंग्लीश उतरां घेता आमची नीज कोंकणी उतरां आमकां लक्षांत उरना म्हणून आमकां भाशेन खूब बदल जाल्लो दिश्टी पडटा